गांवनि में चङियूं गेमूं खेॾियूं वेंदियूं आहिनि जीअं की खो खो कबडी कुश्ती ऐं जाम गेमूं आहिनि जेका गांवनि में खेॾियूं वेंदियूं आहिनि जीअं कि दंगल पिकिचर में आमिर खान पंहिंजी धीअरुनि खे कुश्ती सेखारी हुई कुश्तीअ में चङी महिनतु लॻंदी आहे ऐं इहा गेमूं असांजी बॉडीअ खे फिट बि रखंदियूं आहिनि एक्सर्साइज़ बि थींदी आहे ऐं इन में कोई नुक़सानु कान्हे पर अॼुकल्ह जा ॿार जेका सटियुनि में गेमूं खेलनि था मोबाइल वारी गेमूं हुन में कुझु फ़ाइदो त कान्हे बल्कि अखियुनि खे ऐं दिमाग खे असरु थो पए जेको हिकदमि हानिकारकु आहे ऐं ग़लति आहे गांवनि में खेॾियूं वा खेॾियूं वेयूं गेमूं बॉडी ऐं बॉडीअ खे फिट रखंदियूं आहिनि ऐं बॉडीअ एक्सर्साइज़ थींदी आहे उहो बि सुठी ॻाल्हि आहे इन करे इहे सभु गेमूं आउटडोर गेम्स खेॾण सुठो ऐं सही आहे